अभी हम एकटा हेडफोन किनलहुँ जाहिमे कि हम संगीत सुनबाक लेल बहुत अच्छा बहुत अच्छा ओकर जे छै से आवाज कवाल्टी बास कवाल्टी बहुत सुन्दर लगै यऽ सुनयमे